आंथ' गुबुन हादोराव बेफोरबायदि गुबुन हादोराव थांफेराखै एबा गुबुन हादरनि हाग्रा एबा अरनफोराव अरनफोरखौबो नुफेराखै थांनायबो जाया जों आरो बिदिहाय रांफोर गैयिनि थाखायनो बेरायनो गोसो जायोब्लाबो थांनो हाया जेनेबा जोंनि दा आगोलफोराव गुवाहाटीयाव थांदोंमोन आरो थांनायाव बेफोराव गुवाहाटीयावनो मा होनो फिसिना दोननाय एबा जोबना दोननाय बाथ' दाउफोर बेफोरखौ नायनानै मोजां मोन्दोंमोन एबा जिब जुनार जोबना दोननायफोरखौ मोजां मोन्दोंमोन बेयावनो नुदों आरो गुवाहाटीयाव मोजां गुबुन जिकुनु गुबुन जायगायाव थांफेराखै बा नुफेराखै दावबायफेराखै गुबुन हाग्राफोराव जोहा मानास हाग्रामायानो खाथि जायो नालाय जोंना खाथि सोरबा सोरबा मानासफोरावनो माब्लाबा माब्लाबा सम सम गेजेराव ओरैहाय मा बाकसानि माबा बाकसानि मानास हाग्रा बा बासबारिफोराव आङो बेयावसो थांनानै ओरैनो जोंनि ओनसोलनि बे मानास हाग्रानिनो जिब जुनारफोर नायहैबाय जोंहा मैदेर गान्दा गुबुन दाउफोरखौ बिदिनो दाउरायानो जोंनियाव बांसिन फैयो नालाय दाउरायखौनो बिराद मोजां नाङो आरो साबसिन मोनो दाउरायखौनो जेनेबा जोंनि नै गामि गामि ओनसोला इसे खाथि जायो नालाय गामि सेर सेर एबा फोथार बारिफोराव आदार खनजानो फालो फालो बिरबोयो जेनेबा मटरफोर अहरफोर फोनायफोराव जेनेबा सिबिं सबायफोर फोनायफोराव जाफैयो बिरबोयो फालो फालो बेफोरखो नायनानै मोजां नाङो आरो गुबुन हादोरावथ' जेबो बेरायफेरनो मोनैखाय गुबुन हादोरनि दाउ थानाय बा जानाय बेफोरखौ नुफेराखैबो मिथिफेरा दा जोंनि ओनसोलनिनो नैबे मानास हाग्रामा खाथि नालाय बेयो जोंनि न' खाथि खाथि फैनानैबो जोंनि बारि बागान ओरै खाथियावनो फैनानै बिरबोयो आरो बेसरफोर दा बेसर फोनाय समाव राबाथाय जाफैयो मटरफोर माइफोर माइ फोथाराव फैयो माइ जानो जुखाम बा जुखामफोराव जुखामफोराव जानो फैयो बेफोरखो नायनानै मोजां नाङो आरो थाग्राखुलियाथ' जोंनाव गुबुन हादरोनि थाग्राखुलिनि दाउफोर नुफेराखै नालाय जोंनि जायगानिनो बे मानासनिनो दाउफोर बिरनाय फालो फालो दाउस्रि दाउला बाथ' बा बाथ'आथ' फ्रायनो फैयो दा आरो दाउरायाबो अरायबो जोंनि खाथि खालायावनो बिरबोयो बेफोरनो आरो जोंनि बेफोरखौनो नायनानै जों मोजां नाङो आरो बिसेसकय बाथ' आरो दाउराया साबसिन नायनानै मोजां मोननाय दाउ होननानै बुंनो हागोन बांद्राय गोजानफोरनि एबा गोजानाव दावबायफेरनो मोनाखै गुवाहाटीनि बादै ओमफ्राय बे दा मानास हाग्रा मानासाव जि जिब जुनार एबा दाउफोर दं बेफोरखौसो जोङो नुयो एबा नायनो थाङो आरो दाउराय एबा बाथ'फोरखौ साबसिन मोनो जेनेबा गुवाहाटीयाव थांदोंबाबो गुवाहाटीनि थाग्राफोराव थानाय बाथ' जिब जुनारफोरखौ नायनानै मोजां नांदोंमोन ओमफ्राय नै दा जा खाथियावनो मानास हाग्रामानि सेर सेर न'सा फिसा फिसा हयत'बा साफ्रासि फरेस्टारबो थानाय माबा बिदिफोराव गाखोना जों नायो बेफोरखौनो मोजां नाङो आरो जोंनिया मोजां नाङो थाङो नायहैयो फैयो गोबावजोे गोबावजोेबा सप्तायै सप्ता जोङो बे खाथियाव माने फरेस्टारफोरनि केम्प दं बे केम्पआव थांनानै जोङो दुर्बिनफोरजों नायो आरो दाउरायफोराथ' जोंनि खाथियावनो बिरबोयो दाउराय बा बाथ' दाउफोरा जोंनि खाथि खाला बारिफोरावनो मैगं थाइगं फोनाय गायनायफोरखौ जाफैयो बेफोरखौनो जों नायो आरो बेफोरनो जोंनि बैसोर साबसिन साबजानाय दाउ दाउरायफोरा बाथ'फोरा दाउस्रि फालो दाउराय फालो जेनेबा बाथ' फालोफोरा बेखौनो नायनानै जों मोनाबिलि समाव सेर सेर माब्लाबा फुं समाव बेरायग्लांनाय बादिनो जों नायग्लाङो बा बेरायग्लाङो बेफोरखो नुयो जोंनि माइथिलिफोराव बाफैनायफोरखौ हयतुबा जोंनि मैगं थाइगं बा जुखाम फोनाय जुखाम फोनाय गम फोनाय मटर बेफोरखौ जाफैनायफोरखौ जों नुयो आरो मोजां नाङो फालो फालो फैनानै जेनेबा जोंनि माइथिलियाव बेसरथिलियाव जुखामथिलियाव मटर फोनाय थिलिफोराव फैनानै जाफैनायफोरखौ मोजां नाङो आरो जोङो बेफोरखोनो नायो जोंनिया बेनो